पाँच सौ बारह तीस हज़ार चार सौ पैंतालिस पचास हज़ार पाँच सौ पंचानवे पंचानवे हज़ार दो सौ पच्चीस नौ हज़ार नौ सौ निन्यानवे